मैथिली भाषा बहुत नीक छै मैथिली भाषामे कविता जे कहै छै गाना सुनै छै अब आजकल देखै छिए कि इन्स्टाग्रामपर वीडिओ मैथिलीमे सब बजाबै छै बड़ नीक लगै छै गाँवमे देखै छी कि मैथिली भाषामे गीत गबै छै बधाइवला सोहर गाबै छै ईसब बड़ नीक लगै छै एकर रोचक इएह छै अगर गाँवके इसकुलमे अगर जाइ छी जे वहाँ मैथिली कविता कहै छै गीत गबाबै छै चुटकुला कहै छै ईसब बड़ नीक लगै छै ईसब सुनैमे बहुत बढ़िआँ लगै छै मैथिली भाषा बड़ नीक छै एकर विशेषता इएह छै कि जहाँ भी जाइम तऽ मैथिली भाषक जे हइ सुनैमे बड़ नीक लगैत रहै छै दूर दूरके आदमी अगर आबै छै मिथिलामे मैथिलीमे तऽ ओसब सुनै छै मैथिली भाषा तऽ किछु देर बैठिकऽ सुनलक हमसब वीडिओ बनाबै छिए इन्स्टाग्रामपर मैथिलीमे तऽ ओहोसब बड़ नीकसँ देखैत रहै छिए बहुत लाइक करै छै ओकर सबके एके गो इएह विशेषता रहै छै कि मैथिली भाषा केहन अइ कि देशमे कहीँ भी प्रसिद्ध छै एकर सुनैके लेल आदमी तनी देर कहीँ जाइ आबैके लेल रहै छै फिर भी रुकिकऽ सुनि लै छै की बोल बजै छै आओर ओ बाजैके एहन हइ कि सबके नीक लागै छै एकर कविता गीत वहाँ गाँवमे जे सोहर गाबै छै से शादीके गीत ईसब चीज बड़ नीक छै